मुंहिजे खेत्र में अ क़रीब क़रीब हर अ समाचार पत्र ईंदो आहे जीअं की हिंदुस्तान टाइम थियो अ नवभारत टाइम थियो पंजाब केसरी या टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स हर समाचार पू क़रीब क़रीब ईंदो आहे मां वटि हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजीअ जो ऐं

उनसां असांखे अ रोज सॼी दुनिया जी जानकारी मिलंदी आहे लेकिन मुंहिंजो उनजो पसंदीदा जेको अ कालम आहे उहो अ खेल खेल जो जेको थींदो आहे स्पोर्ट्स जो खेल जे बारे में जेको ॿुधाईंदा आहिनि त उनखे पढ़ण में ॾाढो मूंखे सुठो लॻंदो आहे

कहिड़ो अ छा करणु खपे कीअं खेल असांजा सुधरनि इंडिया में या ॿाहिरि या कीअं सॼी उनजी जानकारी हूंदी आहे मूंखे इहो पढ़ण ॾाढो सुठो लॻंदो आ्हे इन करे मां इहो अ वठिंदो आहियां समाचार पत्र रोज़